बागवानी तऽ सभकेँ पुरना जमानासँ ही राजा महाराजा रहए सभ छलेै आओर ओकरा लोक अपनो उपरो उतारतै कैसे लोकरे पास जमीन ओतना उपलब्ध रहतै लोक तऽ देखै छै कि पूर्णियाँ शहरमे या कटिहार शहरमे जहाँ बागवानी रहैत छै वहाँ देखि लोकरे मोह मोह लागि जाइछै कि साला हमहुँ सनि अपनो वहाँसँ आनलिऐ गाछ लानिके अपनो दरवाजा पर लगैऐ बागवानी ताकि ओकरामे एगो मिलैत छै दुबरी कोन दुबरी मिलैत छै हमरासभ तऽ जानै नहि छिऐ दुबरी मिलैत छै आओर ओकरा पर कैंचिसँ काटि बुलए वास्ते तऽ ओ बागवानीमे ही अगल बगलमे लगेलो हँ जाहिसँ छै ताकि लोक देखै कि फलना दुआरि पर केनहो फूल उपजाबलो छो आ बागवानी लगेलको छै आओर ई सभ चीज तऽ लगाना चाहिए बागवानी शौक सभ आदमी छै आओर जगहके कारण ही बहुत आदमी लगाबै नहि सकैत छै जे जमीन्दार पार्टी छै ओ सभकेँ भी शौक नहि रहैत छै कि हम सभ भी लगैऐ हमरो दरवाजा छै दू कट्ठा जे लगैऐ होना चाहिए आओर लोकके भी प्रेरित करना चाहिए जे बड़ा बड़ा राजा महाराजा जमीन जगह जमीन्दार पार्टी छै ओकरा सभके जगना चाहिए बागवानीके विषयमे कि की चीज छै ओकरा की लाभ लेबै हम आओर लोक ओकरा देखिके की प्रेरित करते कि फलनाके दुआरि पर छै तऽ ओकरा जिज्ञासा लोक भी लोकभी चाहतै कि हमहुँ लगैऐ दुईटा गाछ लगैऐ बागवानी लगैऐ और बागवानी कोइ खराब चीज नहि छै दरवाजा फूल फूल बागवानीमे सभ फूल रहैत छै खेतिहर भी सामान लगाबै सकैए आम अमरुद केला तेला बहुत चीज छै लोक लगैतै लोक लिअऽ जगह ही नहि छै शौक तऽ लोककेँ छै लोककेँ लिअऽ जगह ही नहि छै जगहके अभावमे लोक लोक नहि लगाबै पड़ै छै आओर बागवानी तऽ शौक सभके छै आओर बहुत बहुत जगहमे जखनि जाइछी तऽ देखि हमरा सभकेँ देह कल्पै छै कि साला हमरा सभकेँ जगह रहितै तऽ हमरो सभ लगैतिऐ